तव्हां खेती बाड़ी कीअं कंदा आहियो तव्हां मूंखे ॿुधाए सघंदा आहियो हा ॿुधाए सघंदा आहियूं असां कणिक या अहुरि मूंगफली कंदा आहियूं असां हुन जा ॻोढ़ा कढंदा आहियूं हिकु हिकु करे ॻोढ़ा कढी वरी उन्हनि खे हिकु हिकु करे ल हणंदा आहियूं ज़मीन में वरी उहे फुटंदा आहिनि उहे पौधा थींदा आहिनि पाणी वाणी लॻाईंदा आहियूं पाणी टाएम टाएम ते हुनजी कुॾकंदा आहियूं उहो पहिरियों सुयूं कंदा आहिनि मुङनि जा जेके हूंदा आहिनि पौधा पहिरियों पोइ उन्हनि में नंढिड़ा नंढिड़ा मुङ लॻंदा आहिनि वरी पोइ वॾा थी वेंदा आहिनि कंहिं ॿिनि ॻोढ़नि वारा हूंदा आहिनि कंहिं टिनि वारा हूंदा आहिनि कंहिं हिक ॻोढ़े वारा हूंदा आहिनि मुङ असां उन्हनि खे चवंदा आहियूं जेको हिते चवंदा आहिनि माण्हू चवंदा आहिनि मूंगफली बि चवंदा आहिनि असां मुङ चवंदा आहियूं उहे कणिक बि कंदा आहियूं भींडियुनि जी सब़्जी बि भींडियूं बि पोखींदा आहियूं भींडियुनि जा पौधा और तूरियूं बि असां खेती बाड़ी पाणि कंदा आहियूं असां पंहिंजे घर जे लाइ बिह और ॿाहिरि बि मोकिलींदा आहियूं असांखे खेती बाड़ीअ सां ॾाढो प्यार आहे और धाणा आहिनि सावा धाणा और साए साइ मुङनि जी दालि जीअं कद्दू वलितूरी इहे सभु असां पाणि पोखींदा आहियूं और खाइण में मूंगफलियूं उहे बि पोखींदा आहियूं ऐं इस्पेंगर ऐं एलसी इहे सभु कुझु कणिक इहे सभु चीज़ असां पाणि खेती बाड़ियुनि में असां कंदा आहियूं वरी उन्हनि में चुंगियूं लॻाए छॾींदा आहियूं सरेहां जूं जांबे जूं वरी उहे बि असांखे कमु अची वेंदा आहिनि